जयपुर ज़िले में शिक्षा और रोज़गार के लिए यहाँ के युवाओं को बहुत अधिक लड़ाई लड़नी पड़ती है क्योंकि बढ़ती महंगाई को देखते हुये यहाँ पर न तो रोज़गार है ठीक से लोग जो है बेरोज़गारी पर जी रहे हैं यहाँ के युवाओं को शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है सही तरीके से इसी कारण से वह इन चुनौतियों का सामना करते हैं